اردو زبان بہت اچھی زبان ہے اردو زبان بولنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور سننے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اردو ایک ایسی زبان ہے جس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اردو ایک ایسی زبان ہے جس کو لوگ بولنا پسند کرتے ہیں جس کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں اور جس کو لوگ سمجھنا بھی بہت آسانی سے پسند کرتے ہیں اس لیے اردو زبان بہت اچھی زبان ہے لوگ ہر جگہ ادر انڈسٹری میں ادر علاقے میں جیسے بنگلہدیش اور ہند پاکستان بھارت میں کہیں بھی کہیں بھی دوسرے علاقے میں دوسرے انڈسٹری میں کہیں بھی کوئی بھی زبان بولا جاتا ہے تو وہاں پہ اردو زبان کا بھی چرچا کیا جاتا ہے چونکہ اردو زبان کا بہت اچھا زبان ہے اردو زبان لوگ بہت اچھی طریقے سے بولتے ہیں لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں تو اردو زبان جب لوگوں کو بولتے ہیں تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں لوگ اردو زبان کو بہت پیارا زبان سمجھتے ہیں اردو زبان بہت اچھی زبان ہے لوگ اس کو بہت پسند بھی کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو اردو زبان بولنا بھی بہت اچھا لگتا ہے اس لیے ہم لوگ جب کسی کو بلاتے بھی ہیں تو بہت پیار سے بلاتے ہیں جیسے کہ ہمارے گھر میں کوئی آتے ہیں تو اردو زبان میں ہم لوگ بولتے ہیں جیسے خوش آمدید آپ کا آنا مبارک ہو اور کوئی آنے والے ہوتے ہیں تو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے میرے گھر میرے فیملی میں میرے گھر میں اور میرے علاقے میں میرے گاؤں میں لوگ جب بولتے ہیں اردو زبان میں تو کافی اچھا لگتا ہے سننے میں کافی پسند آتا ہے کافی دل کو ٹھنڈک پہنچتا ہے وہی دوسرے علاقے میں جیسے بنگلہدیش بھوجپوری اور انگلش انگریزی ہندی اور عربی بہت ساری زبان ہے یہ سب زبانوں میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں اس طریقے سے اپنے ہی اپنے ہی بھاشا میں یعنی اپنے ہی زبان میں بولتے ہیں تو وہاں جب ہم لوگ اپنے اردو زبان میں بولتے ہیں تو اس کو لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور بہت ہی پسند کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اردو زبان کو چونکہ اردو زبان ہی ایک ایسا زبان ہے جس کو بہت اچھا لگتا ہے بولنے میں ہم کو بھی اور ادر جگہ بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی جب بولا جاتا ہے اردو زبان کو تو لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سننے میں اس لیے اردو زبان ہی ایک اچھا زبان ہے اور بھی بہت سارے زبان ہے وہ بھی اچھا ہے لیکن اردو زبان کا ایک الگ پہچان ہے چونکہ اردو زبان کا ایک الگ ہی پہچان ہے اردو زبان بولنے میں ہی اچھا لگتا ہے اور سننے میں بھی اچھا لگتا ہے ادر جگہ بھی اور اپنے گاؤں علاقے میں بھی ہم لوگ جب اپنے فیملی میں بات کرتے ہیں تو اردو زبان میں ہی بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کہاں رہتے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں اس طریقے سے کوئی مہمان بھی آتے ہیں تو ان کو بھی ہم لوگ اردو زبان میں ہی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ واہ کیا اردو زبان ہے کیا اردو زبان کا ہی الگ پہچان ہے تو ہم لوگ بھی بولتے ہیں کہ جی ہاں اردو زبان کا ایک الگ ہی پہچان ہے جو اپنے ہر ہر بولنے والوں پر بولنے پر مجبور کر دیتا ہے اردو زبان تو اردو زبان ہی ایک ایسی الگ پہچان ہے جو ہر جگہ ہر جگہ ہر کے زبان پہ ایک ایک انسان کے زبان پہ اردو زبان گونجتا رہتا ہے تو اردو زبان کا ہی ایک الگ پہچان ہے یہی پہچان ہے کہ لوگ ہر جگہ اردو زبان بولنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں